भोजन भोजनमे तऽ बहुत किछु अछि लेकिन अपनासभके जे गामक भोजन होइए अपनासभके भोजनके लेल अलग अलग दिन सेहो बनाएल अछि ओना तऽ सभदिन भोजन सभकिछु कऽ सकैत छथि लेकिन किछु भोजन एहन छै जे दिनके ऊपर सेहो नीक लगैए खाइत सभदिन अहाँ जेना भऽ गेल दालि भात दू गो तरकारी अपनासभके चड़ौरी पापड़ तरुआ तरुआमे जेना तिलकोरसभके तरुआ सेहो बहुत महत्वपूर्ण रहैए अलग अलग दिनके खेनाइके बारेमे सेहो अछि जेना भऽ गेल शनि शनि दिनके खिचड़ीके सङ्ग अँचार ओहिपर घी हेबाक चाही आओर स्वादिष्ट लागत पापड़ आमके अँचार आओर बहुत एहन पाबनि रहैए जाहिमे अलग अलग पाबनिके अलग अलग खेनाइके प्रकार बनायल गेल अछि जेना अपनासभके एगो होली आबि जाइए तऽ बहुत लोक होलीमे अपनासभके गाममे माछ बहुत महत्वपूर्ण रहैए रोहू माछ सेहो ओहिमे सभसँ नीक लागत अहाँके बेसी पसन्द आयत लोक करताह रोहू माछ अपना घरके नवका चाउरक भात बहुत एहन अछि जेकि अलग अलग दिन खेनाइ लोक बना कऽ खाइत छथि ओना खेनाइ तऽ कोनो खराब नहि होइत छै खेनाइ सभ नीके होइत छै ओ खाइवलाके ऊपर होइ छै जे किनका नीक कोन चीज लगैत छैन्ह खाइत अपन ओहि हिसाबसँ लोक खेनाइ पिनाइ खाइत छथि बाँकी बहुत एहन मौसम अछि जे फल फूल सेहो बनायल जाइए जेना अलग अलग मौसममे अपनासभके फल होइए कोनो फल जेना आम सभसँ नीक मानल गेल अछि एहिमे बम्बइ आम भऽ गेल कृष्ण भोग भऽ गेल सभ आमके अलग अलग अपन टेस्ट रहै छै इएहसभ खेनाइ बाँकी सभ खेनाइ नीक होइत छै